भारतारि फालांगि हिसाबै जोङो नुनो मोनो दि भारतआव फालांगिरि फालांगिरिया गोबां जौगानायखौ जों नुनो मोनगासिनो जों भारतारि फालांगि हिसाबै जों गुबुन दाबसे जायगानिफ्राय गुबुन दाबसे जायगायाव फालांगि खालामनायखौ जों नुनो मोनो जेरै गुबुन दाबसे जायगानिफ्राय जोङो बायदि बायदि गय फिथाइ लांनानै गुबुन दाबसे जायगायाव फानहैनाय आरो बेफोरबादिनो दाबसे जायगानिफ्राय जोङो बायदि बायदि आबाद लानानै गुबुन दाबसे जायगायाव फानहैनाय आरो गुबुन दाबसे जायगानिफ्राय गुबुन दाबसे जायगायाव लाबोनाय बेफोरबादि फालांगिखौ जों नुनो मोनो आरो फालां भारतारि फालांगिरि हिसाबै जों भारतआ गोबां गोबां गुबुन गुबुन हादराव जों फालांगि खालामनायखौबो जों नुनो मोनो जेरै भारत हादरनिफ्राय जोङो भुटान हादर आव जोङो बायदि बायदि फालांगि खालामनाय जेरै भुटान हादर निफ्राय जोङो भारत हादराव खमला फिथाइ लाबोनाय आरो भारत हादरनिफ्राय बायदि बायदि भुटान हादराव लांफिननाय बेफोरबादिनो जों फालांगिरि हिसाबै जों नुनो मोनो आरो फालांगिरिखौ जों नायोब्ला भारत हादरा भारत हादरनि सरखारा गोबां हेफाजाब होबोगासिनो फालांगि खालामनो थाखाय जेरै फालांगियाव नांगौ जानाय मुवा फोर जेरै आबाद मावनाय आबाद मावनायनि बेलायाव भारत हादरनि सरखारा गोबां हेफाजाब होनायखौ नुनो मोनदों जेरै माइ गायनाय जेरै बायदि बायदि थुरमु फिथाइ गायनाय बेफोराव भारत सरखारा गोबां आबादनि फारसे नोजोर बोनानै फालांगियारि रायजोफोरखौ मदद होबो गासिनो आरो फालांगियारि हिसाबै नायबावोबा जों नुनो मोनबावोदि भारतारि फालांगि खालामनायनि गेजेरजों भारतारि रायजोया गोबां जौगानायखौ जों नुनो मोनदों मानो होनोब्ला बेफोरबादि फालांगि खालामनायनि गेजेरजों जोंनि रायजोया गुबुन दाबसे रायजोजों जोङो नांजाबनानै थानाय जेरै रैखा खालामनाय बायदिफोरखौ जों मोननो हायो